जिणेंतलें एक म्हत्वाचें आव्हान आशिल्लें तें भारत सरकाराची जी नॅट एग्जाम आसा ती उतीर्ण जावपाची कारण नॅट एग्जाम जर तूं उतीर्ण जालो जाल्यार महाविद्यालयांत शिकोवपाक मेळना कारण मुळावी जी पात्रताय आसा ती तें नॅट जाय पडटा दोन तीन फावटी हांवें प्रयत्न करून सुद्दां म्हजें नॅट क्लियर जायना आशिल्लें हांव हांगा थंय बारीक सारीक कामां करतालो एक मनांत आशिल्लें एक सतत की केन्ना ना केन्ना तरी नॅट क्लियर करून नॅट एग्जामांत पास जावन उतीर्ण जावन महाविद्यालयांत शिकोवचें सो एक दिसा एक धीर करून हांवें सतत कितले त्रास पडल्यार सुद्दां एक पांच म्हयने सतत शिकून ती एग्जाम फायनली अखेरेक उतीर्ण जालो